पहले के ज़माना में मकई रोपते थे धान रोपते थे मेघ के पानी से नहीं होता था तब बुदिन के पानी में पटा कर तब धान रोपते हैं इसके बाद से अलवा रोपाता है सूचनी रोपाता है इ सब हम सहस समय काट लिया अच्छा अब एकर बाद जे है से अखनी के ज़माना में से जोन मन करता है पहले अपने खट कर से खाते थे कौन पवनी कौन पवनी मे जो है पवनी पवनी हम सब गेहूँ पिसतें हैं मकई पिसतें हैं सब अपना हाथ से पीस कर हमेशा खाते थे अखनी के ज़माना मे मसीन है मसीन से सब काम होता है साग सब्जी है जैसे कि यह पटल है भिंडी है घीवड़ा है केला है इ सब जो है सो आलू है आलू अपने रोपते थे इसके बाद केला है केला रोपते हैं उसको मेहनत करते हैं पानी पटाते हैं पानी पटावला के बाद कोड़ियाते है फिर उसको पानी देते हैं अखनी के ज़माना में जो है से पिसल कुटल मिलता है तो आराम से लोग खाता है पहिले बहुत दिक्कत से हम सब समय काट लिया अखनी के ज़माना मे जो है से बेटी पटोह पहले केना रहता सास के आगे में हम सब ज़्यादे नहीं बोलते हैं जे सास कहता है ऊ उसी के कारण उसे बाद से हम सब चल लिया लेकिन ये अखनी के जमाना में जो है से अखनी कोई नहीं कुल बुझता है सास के कुछ नहीं बुझता है सास कोई न है अखनी के ज़माना में जो है से परवोल के तरकारी सब्ज़ी बनता है पटल के बन अथी घेवड़ा के बनता है आलू के बनता है पालक के साग बनता है इसके बाद बथुआ के साग बनता है यह सब आदमी खाता है अखनी के ज़माना में जो है सब पीसल कुटल दाना खाते हैं पहले का ज़माना में ज़्यादा पीस कर हम सब गेहूँ पीसते थे मकई पिसते थे इ सब को हम इ सब जो है पहले समा उपजाते थे कउनी उपजातेथे चीना है तो चीना के उसिन को हम स अपना हाथ से कूटते हैं समा के अपना हाथ से कूटते हैं कउनी के अपना हाथ से कूटते हैं अ कुटला के बाद जाँता में पीस कर हम सब खाते थे अखनी के ज़माना में जो है सब मसीन है मसीन से लोग काम करते हैं तभी लोग सुकुमार है अब पहले के ज़माना में देखिए जितने पहले के ज़माना में आदमी खट लिया अखनी के ज़माना में नहीं खटेगा पबनी पूजा में जो है सो पबनी पूजा में जैसा भी होलिका दहन है तो होलिका दहन मे बड़ी बनेगा कचरी बनेगा पेजवा बनेगा इ सब बरी बनेगा सम्मत में घर घर से जरना जाते हैं के कहे जे सम्मत में बरी पड़ते हैं एकरा बाद पुआ बनता है बिहान भईले डोरा बंधाता है संत्संग पवनी जइसे है जोसन पवनी में से केला धुकाता है दही पूराता है पूड़ी बनता है भात बनता है केला का पत्ता बिछा कर उस पर माड़ भरता है हाथ उठाता है जैसे कि अब कार्तिक पवनी है कार्तिक पवनी मे केला धुकाता है मिठाई बनता है खजूर बनता है जेकरा अजेहन होता है सबन बनाता है अखनी के अथी बइसखा पवनी है तो बइसखा पवनी में से जेकरा जैगो अथी अरख है सो डोरा अथी बधी सब लेता है उसके बाद से खरना होता है न्यूज़ करता है